सर मेरी बात दिनेश भोरार जी से हो रही है जो प्लॉटिंग वगैरह का काम करते हैं तो भैया हमको भोंदीया रोड पर एक प्लॉट चाहिए था एक शॉप खोलनी है दुकान हाँ जी या फिर और बुड़ी बुड़ी तरफ होगा बुड़ी बालाघाट तरफ तो ऐसे दो तीन और भैया एक गायखूरी गायखूरी रोड तरफ भी एक प्लॉट चाहिए था यानी तीन जगह हैं शॉप खोलना हैं उसके हिसाब से कहाँ अच्छा रहेगा हाँ भैया दुकान डालना है शॉप यानी कपड़े वगैरह की दुकान खोलना है वहाँ पर उस हिसाब से वहाँ पर भैया इनका यानी कैसे रुपये फ़ीट हैं वहाँ पर हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी गोंजिया रोड की तरफ साढ़े अठारह सौ हाँ तो भैया गोंजिया रोड की तरफ वाला प्लॉट कैसा आना जाना आना जानी हैं ना वहाँ पर ग्राहक वगैरह हैं लोग बाग हाँ हाँ भैया बीस बाई पचास का चाहिए था बढ़िया शॉप खोलनी हैं उसके हिसाब से हाँ हाँ

बजट आपका भैया हमारा हैं आठ आठ लाख रुपए हैं तक के हमको यह प्लॉट आ जाना चाहिए वैसे तो आपके हमारा बजट इतने तक है हाँ नहीं मिल पाएगा गोंजिया रोड की तरफ हाँ जी हाँ हाँ जी लेकिन भैया वहाँ पर वहाँ पर लोगों का आना जाना ठीक नहीं रहता ना और क्या है वहाँ पर अभी आना जानी नहीं हैं उधर शॉप नहीं चल पाएगी हम तो भैया बारह लाख तक हैं भैया कुछ कम कर दो तो हम फिर कर लेंगे मैनेज जैसा तैसा कर लेंगे बाकी तो भैया आप दस साढ़े साढ़े आप ग्यारह लाख में उधर देख लीजिए गोंजिया तरफ गोंजिया चौक हाँ जी क्या है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है चलना चलना चाहिए उस हिसाब से और गोंजिया रोड की तरफ अच्छा है आना जानी लोगों का आना जाना तो उसके हिसाब से ग्यारह लाख में भैया आप बढ़िया ठीक कर दो हाँ ग्यारह भैया वहाँ पर थोड़ा सा देख लोगे और है ना लोगों का आना जाना रहे उस हिसाब से प्लॉट देखोगे तो बढ़िया रहेगा क्या है हम और ढूंढ़ते लगते रहते प्लॉट हमारा बहुत बड़ा बिज़नेस हैं हाँ जी हाँ हाँ हाँ ठीक है भैया हम मिलते हम बारह तारीख को अगले महीने हाँ हाँ ठीक है भैया हाँ